हांवें विशालांतल्यान डस्टबीन हाडिल्लें नॅशनल कंपनीचें आशिल्लें तें बरें आशिल्लें म्हणून म्हाका कोणें सांगिल्लें तें हाडलें हांवें आनी बरें बंद दापण्याचें आशिल्लें अशें पांय मारल्यार उगडी जाता तसलें हांवें डस्टबीन हाडलें आनी कॉर्नराक दवरलें म्हजीं धाकटीं भुरगीं आसात तीं कितें करता खातात चॉकलेटी सोल्लां काडटात तातूंत उडयतात तें सकलूच आसा म्हणटकच तांकां बरें जाता मागीर कितें केळी खाल्ली ते साल तातूंत घराकूच म्हणटकर भायर आनी वचपाक पडना घरांतूच दवरलां हांवें तें तें भितर आसा तातूंत सगळें कितेंय उश्टें बिश्टें तेंवूय बी वडयता आनी तें बंद आशिल्ले कारणान बरें जाता भायर वास बी येना मागीर हांव सांचें तें निवळ करतां धुतां बरें धुंवन बी तें के धुलें बी म्हणटकच बरें निवळ जाता प्लाश्टीक म्हणटकच आनी तें हांवें दवरलां